औ हेलौ आङो माबा साफादनि थाखाय सोंंहरदोंमोन ओमफ्राय थारमानि आंनो माबा नांगौमोन आरो ग्रिन टि दंना गैयाथाय औ औ ग्रिन टि दङ ना औ ओमफ्राय दामा बेसेबांथाय दामाहाय

तु हान्द्रेद ओमफ्राय माबाना बियो सापादआ नोंसिना आं खोनादों मानि माबायावनो बानायनाय नोंसिनिनो गायनाय होन्नानैहाय ना अरगेनिग होन्नानैहाय होनबालाय आंनो बेखौहाय माबा मा होनो एसे खमायनानैहाय एक किजि नांगोन आरो ओमफ्राय ओरैनो बे जों बाहायबाय थाग्रा माबाखौहाय साहाफातखौबो नांगौ आरो बे मोनसे माबा दङ ना दङ माबा मा होनो बिदि मिक्स थानाय एसे साइस थानाय मानि दङ ना मोनसे साफाथि बेखौबो नांगोन आरो बेना बेसेबां दामालाय बेना बेसेबां आरायस' आरायस' ग्रामाव बेराद दाम एसे खमायदो आरायस' ग्रामावनो बेबायदिबा आबाब होनबाय एक किजिबा बेसेबां थांगोन जाखो थिनस'बा बारस' बारस' जागोन एसे खमायदो आं एक किजि लांगौमोन मानि हाबा दं न'आवहाय ओंखायनो आं दुइ किजि लांगोन होनबा बारस' बारस' बा बेसेबां जाखो सब्बिस्स' सब्बिस्स' ना खमायबा बिसिबां हरगोन बेसेबांनि हरगोन सारिस' एसे खमायबावदो औ पास्स'सो पास्स' खमायगोन एक्स'ताका खमायदो दे बुर्जा बायथारबाय ना आङो औ दे ओमफ्राय आर मा मा दंबावो मा मा माबानि खम्पानिनि दंबावो दार्जिलिंनि बै मोनसे दङमोन ना बे दं ना गैयाथाय औ बे दार्जिलिं दार्जिलिंनि बानायनाया मोजां जायोना मा मा जायगानि सापात दङ औ मा मा जायगानि दं दार्जिलिंनिया दंना गैया होनबालाय बेखौबो नांगौमोन आंनो पेकेट मोनसे बेसेबां पन्सास ताका बारा दे होनबाबो लानोसै बेखौबो औ औ दानो लांगोन आं नोंनो माबाजों गुगोल पे जों होनसैदे आंनाव केस गैया नालाय होनबालाय नोङो पेकिं खालामनानै दोनबानो जाबाय आं दसे उनाव थांगासिनो दङ दखानावहाय दे औ दाहाय लांफैगोन आं बाय